राम राम जी चाह् बी बड़ी किसम दी होंदी ऐ तरीके दी क्योंकि कोई देस्सी चाह् पींदा ऐ कोई बनशकें ओह्ली कोई लीपटन चाह् पींदा ऐ कोई होर कोई जानि केह् हून देस्सी चाह् गै बनान्ने आं पैह्लें आस्तै आस्तै पैह्ले ओह् ऐ देस्सी चाह् गी उस्सी गड़काने आं शैल पानी पाइयै फिर ओह्दे च ठण्डा पानी पान्ने आं

बनाइयै फिर दुद्ध पाइयै उस्सी दुद्ध पाइयै पियै कोई जां जि'यां मर्जी ओह् करियै जेह्ड़ी लिपटन आह्ली चाह् ऐ ओह्दे च पैह्लें अस उस्सी गड़काने आं शैल करियै पानी गी फिर ओह्दे बिच्च लाच्ची लौंग जो बी ऐ पाइयै ते गड़काइयै अच्छी तरह ते फिर ओह्दे च दुद्ध पाइयै कोई खंड पाइयै पींदा ऐ कोई नेईं पींदा ओह्बी चाह् कोई बनशकें आह्ली चाह् पींदा ऐ कोई केईं किसम दी चाह् होंदी ऐ बाकी जादै ते जेह्ड़ी बनशकें आह्ली चाह् होंदी ऐ ओह् होंदी ऐ हून जि'यां बखार खांसी इ'यां अरक किसम दा होंदा ओह् ओह् पींदे न अस जैदा जिसलै साढ़े बच्चे बमार होंदे न ते अस उ'नें गी अरक आह्ली चाह् दिन्ने आं इ'यां लौंग लाच्ची होर फ्ही देस्सी होंदा उस्सी साढ़ै डोगरी च पूतना बोलदे न उस्सी ओहे पाइयै शैल कुसै दे पेट दर्द ऐ जानि के ओह् ऐ गैस दी प्रब्लम होंदी जि'यां अजकल्ल जादै लोकें गी बना दी ऐ फिर अस ओह् पूतना पाइयै गड़काई दिन्ने आं ते जैदातर दुद्ध नेईं पाना चाहिदा ओह्दे बिच्च चाह् बी बड़े किसमें दी बनदी ऐ अगर ठीक अपनी सेह्त ऐ ते फिर दुद्ध पाइयै पी लैओ तुस ते इ'यां केईं बारी होंदा साढ़े घर च केईं बारी बच्चे इ'यां बमार होंदे फिर अस उ'नें गी अरक पलाने आं शैल ते दुद्ध निं पांदे फिर बाकी जैदा अस देस्सी चाह् पीन्ने आं देस्सी चाह् सवेरै पतीलै अपनै शैल गड़काई ओड़ने आं पैह्लैं गड़कानी फिर ओह् ठण्डा पानी पाइयै गड़काना उस्सी दवारा इक बारी गड़काना फिर जानि के पूरा दिन उस्सी तुस रक्खी ओड़ो दुद्ध निं पाना नोहाड़े च नां होर कुछ निं पाना चीनी बगैरा

देस्सी चाह् जादै एह् खराब निं लगदी ऐ ते जां अगर खांसी जुकाम ऐ ते फिर बच्चें ओह् देना चाहिदा अरक देना चाहिदा ते बाकी चाह् अजकल्ल बड़ी हून चलदी मश्हूर होई गेदी ऐ साढ़े एह्दे च एह्दे च सर्दियें च जादै गै बड़ी चाह् पीन्ने आं गर्मियें अस घट्ट गै पीन्ने आं चाह् गर्मियें च कोई इन्नी जादै कुदै बड़ी बी होऐ इक टैम सर्दियें ते कोई दो तिन्न बारी पी गै लैन्ने आं ते होर अगर खांसी जुकाम ऐ ते फिर ते नमक बी थोह्ड़ा हारा पाई लैना चाहिदा लून जैदा अस अपने लून बोलने आं उस्सी ते हून अजकल्ल जेह्ड़ी जादै अगली जनरेशन ओह् नमक बोलदी ऐ व जेह्ड़े अस अपनी डोगरी भाशा च इ'यै बोलने आं लून पाई लैओ थोह्ड़ा क्योंकि ओह्दै नै गला साफ होई जंदा ते हून जि'यां ठण्ड ऐ ठण्ड च केह् होंदा कि ओह् नी बच्चे बमार जैदा होआ दे ओह् फिर अस शैल अपनै बनाइयै ते बच्चें गी फर्क बी लग्गी जंदा ते दिन्ने बी ऐं आं एह् अपने साढ़े देस्सी नुसके न एह्दे नै गै अस डाक्टरें कोल घट्ट गै दौड़ने आं ते घर जि'यां करियै दिन्ने आं ते फर्क बी लग्गी जंदा साढ़े बच्चें गी